हमरा हियाँके डॉक्टर छै सदर हस्पताल बहुत अच्छा छै प्राइवेट छै सरकारी छै आओर यहाँके नर्ससब काम करऽ लगली सरकारी हॉस्पिटलमे जाइ छै डॉक्टरी पढ़ाइ करनेके लिए करै लागी मुजफ अथी बाहर जाइ छै पढ़ै लागी कि पढ़ि लिखि लेबै तऽ बहुत अच्छा बनबै आओर डॉक्टरी पढ़ाइ डॉक्टर सबके बनबै अथी नर्स बनबै मेडिकल अच्छा छै सरकारी प्राइवेट बहुत अच्छा छै नर्स बनै लागी नर्स डॉक्टरसब बाहर जाइके पड़ै छै पढ़ाइ करै लागी डॉक्टरके पढ़ाइ करैलए बाहर जाइके पड़ै छै यहाँके डॉक्टरके सुविधा अच्छा छै पढ़ाइ यहाँके अच्छा डॉक्टरीके पढ़ाइ नहि अच्छा होइ छै तऽ बाहर जाइ छै हॉस्पिटलसब छै लेकिन बहुत अच्छा छै सदर हॉस्पिटल बहुत अच्छा छै अहाँसब भी अहाँसब भी देखेलै अएती तऽ अच्छा छै गेल अएती तऽ अच्छा छै डॉक्टरी पढ़ाइ लेकिन बाहर गेल रहली हइ आओर सब लोग जाइ छै डॉक्टर जकरा जकरा पढ़ैके होइ छै ओ जाइ छै बाहर पढ़ै